बाइकजों गोजानाव बेरायनाय एबा दावबायनाय समाव दख'नाखौ गोरा फ्राथ फ्रिथ गाननानै ओंखारो बिनिफ्राय गस्लाफोर गानोब्लाबो फ्राथ फ्रिथ गोरा गाननानै जों गाखोयो गोजान लामा थाङोब्ला जाहाथे दख'नाफ्रा गुलाबाया बाइकआव बाइक गाखोनायाव बिनिखायनो जोङो गोरा फ्राथ फ्रिथ गाननानै लायो बिनिफ्राय जाहाथे बाइक गाखोनायाव बोरैबाफोर गोग्लैबायोब्ला खर'फ्रा जेबो दुखु दा मोन्थों होननानै जोङो हेलमेट गानो खर'खौ रैखा खालायनो थाखाय जोङो हेलमेट गानो बिनिफ्राय बाइक गाखोयोब्ला जोङो गोरा फ्राथ फ्रिथ गाननानै गाखोयो जोङो हेलमेट गाननानै बाइक गाखोयोब्ला खर'फोरा जाहाथे बोरैबाफोर गोग्लैयोब्लाबो जाहाथे जेबो दुखुमोना बेनि थाखाय जोङो हेलमेट गाननानै लायो बेनिफ्राय बाइक गाखोयोब्ला जोङो गोरा फ्राथ फ्रिथ गाननानै जोङो बाइकखौ गाखोयो